ہیلو سر میڈ پلس اپولو فارمیسی سے بات ہو رہی ہے سر مجھے میں شوگر پییشنٹ ہوں مجھے دو ٹبلیٹ چاہیے تھا تو مل جائے گا کیا آپ کے پاس المینو میٹک ڈو مل جائے گا کیا آپ کے پاس اٹنووا سو ایم جی تو سر یہ المینو میٹک ڈو کب تک آ جائے مل جائے گا ہم کو اچھا پھر بھی کب تک مل جائے گا سر اچھا مجھے زیادہ ضروری تھا اگر مل جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا سر مجھے مجھے ڈاکٹر صاحب نے بولا بھی تھا کہ وہ میڈیکل میں جا کے مل جائے گا آپ کو وہاں سے لے لیجیے گا اچھا تو سر یہ کب تک آ جائے گا دوائی ویسے اچھا سر پلیز منگوا دیجیے گا تو سر یہ دوا لینے کے لیے کہاں پہ آنا پڑے گا مجھے اچھا شاپ کب کھلتی ہے اور کب بند ہوتی ہے سر اور شام میں بند کتے بجے ہوتا ہے رات میں اچھا سر تو سر یہ ہوم ڈلیوری نہیں ہوتا ہے کیا میڈیسن ہو جائے گا سر تو سر مجھے کل یہ دوائی تھوڑا کروا دجیے گا نا تو اس کو سر کوئی بات نہیں ہے تو ہو جائے گا نا سر کل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر تو میں کل فون کرتا ہوں آپ کو ہیں